वर्तमान में असांजो सिंधी गुरु मुंहिजो शहंशाह आहे शहंशाह जे बारे में फ़क़ीरनि जी कहाणी आहे फ़क़ीर हुआ बाबा गोपालदास साहिबु आया हुआ पाकिस्तान खां सिधो हिते मजनू जे टीले हुते हुननि हूअ सॼी पंहिंजी उहा गाथा कई ऐं हुननि ॿुधायो कलाम साहिबु ॻाईंदा हुआ चोवीह कलाक पंहिंजे मुर्शिद में ध्यान में रहंदा हुआ बाबा साहिबु पंहिंजो घरु बार छॾे ॾिनो कॾहिं उन्हनि शादी न कई ऐं पीउ चवंदा हुआ त वञ होॾे उहो सम्भाल इहे खेत त हुते किचिड़नि खे चवंदा चिड़ी चुगी वञे खेत चिड़ी खाई वेंदा बाबा साईं चवंदा हुआ पीउ चवंदा पुटु छा कयई चयई मां खाराए आयुमि सभिनी खे त हुननि चयऊं कि इएं थोरी थींदो आहे भाई वए त खेत ते कमु करु न त हुननि चयो की न मूंखे न हुननि जो ध्यानु सिर्फ़ु मुर्शिद में हुओ मुर्शिद हुआ बाबा पाकिस्तान में शहंशाह बाबा असांजा उहे बि मास्टर साहिबु हुआ मास्टर साहिबु जॾहिं पंहिंजी कहाणी ॿुधाई ऐं ॿुधायनि छा उहे इस्कूल में टीचर हुआ हुननि जे घरु हुननि जे इस्कूल में इंसफेक्शन थींदी हुई ऐं बाबा साईं शहंशाह में हुन में लीन थी विया पंहिंजे गुरु में गुरु गुरु में लीन थी विया ऐं हुननि खे ख़बर ई न पेई कि मां हुते इंस्पेक्शन थींदी बि ईंदा असांजा वॾा टीचर त हुननि छा कयूं उहे जंहिं महिल अखि खुली हिते अॼु त इंस्पेक्शन हुई हाणे त मुंहिंजी नौकिरी वेई त बाबा जी उते विया हुननि चयो त नेभा तव्हांजी हेॾी वॾी क्लास में तव्हांखे फ़स्ट प्राइज मिलियो आहे हेॾो सुठो तव्हांजे ॿारनि कयो त हुननि चयो मां त हुयुमि ई न मन में सु त बाबा साईं खे यादि कयनि हुननि शहंशाह त चयो हुननि जे गुरु चयो कि तूं मणि मणिराम खे ॻोल्हि त बाबा साईं शहंशाह बाबा चयो मणि कहिड़ो मणि मतिलबु मन जे अंदरु पंहिंजे गुरु खे ॻोल्हि त उहे ध्यान में मस्तु थी विया हू मुर्शिद पंहिंजे ध्यान में मस्तु थी विया ऐं हिते वरी बाबा साईं शहंशाह बाबा गोपाल दास आहियां बाबा साईं जो नालो करे हुननि रोशनु कयो सॼो मजनू जो टीलो ख़ाली हुओ बिल्कुलु झंगलि हुओ जंहिं में बाबा साईं पंहिंजो नूर पैदा कयो आहे सॼे आसिपासि सॼी कलोनी वसी वेई आहे तव्हां अची ॾिसी था सघो छा त बाबा साईं कलाम लिखी विया आहिनि अहिड़ो मुर्शिद में ध्यानु कयल हुननि दुनियां में अहिड़ो कोई शहंशाह हूंदो न शहंशाह असांं शहंशाह दर वेंदा आहियूं शहंशाह दर जी कहाणी असांखे वॾी ख़बर आहे छोकि असांजा वॾा बि हिते ई वेंदा हुआ असांजो गुरु आहिनि शहंशाह बाबा गोपाल दास साहिबु तालिबु जंहिंजो मजनू टीले में दरॿारि आहे हुते गुफा साहिबु आहे हुते हॉल आहे उते समाधी साहिबु आहे शहंशाह बाबा गोपाल दास साहिब जी हुते बाग़ु आहे सभु हुते ॾाढो सुठो आहे हुते रोज़ु विसिपति अऊं छंछर कलाम साहिबु हलंदा आहिनि टीह तारीख़ जो बि हलंदा आहिनि असां वेंदा आहियूं असांखे पंहिंजे गुरु ते पूरो विश्वास आहे असांजे गुरु जहिड़ो दुनियां में कोई न हूंदो असां हुननि जा चोवीह कलाक शुक्रगुज़ारु आहियूं कि असांजो बाबो असांजे लाइ अहिड़ो करे वियो आहे दरॿार ठाहे वियो आहे जिते असां रोज़ु वेंदा आहियूं विसिपत छंछर सभु पाणेई भावरु भेनरु मिलंदा आहियूं रिश्तेदार मिलंदा आहियूं हुते ॻाईंदा आहियूं हुननि जी उहो कंदा आहियूं कलाम साहिबु ॻाईंदा आहियूं ऐं मेला लॻंदा आहिनि हिते नंढी वरिसी वॾी वरिसी ऐं ॾियारी बि हिते मल्हाईंदा आहियूं असां होली बि हुते मल्हाईंदा आहियूं असांजा हर त्योहार बाबा साईं जे दरॿारि में हूंदा आहिनि असांखे त ॾाढो मज़ो ईंदो आहे असांखे कंहिं रिश्तेदार वटि न वेंदा आहियूं असां पंहिंजे गुरु वटि वेंदा आहियूं गुरु अहिड़ो हुजे जेको पंहिंजे पाण सां पाण जहिड़ो करे असांजो गुरु अहिड़ो आहे असांखे पंहिंजे गुरु ते नाज़ु आहे छोकि असांजा बाबा साईं असांखे हर पल असांते आसीस करे रहिया आहिनि ऐं अॻिते करे रहंदा असांखे पंहिंजे बाबल ते ॾाढो विश्वास आहे